हमारे राज्य के बरैली के रहने वाले अहेमद रज़ा ख़ान इनको आला हज़रत के नाम से भी जाना जाता है ये हमारे धर्म इस्लाम धर्म के बहुत ही बड़े धार्मिक गुरू हैं ये हमारे धरम के बारे में बहुत चीज़ सिखाते हैं बहुत सी चीज़ बता के गए हैं कैसे नमाज़ पढ़ा जाता है कैसे अपने गुरुओं से लगाव रखना चाहिए और कैसे मोहब्बत रखना चाहिए अपने गुरुओं से उनको देख दाख के कैसे करना है कैसे नहीं करना है उनका उठना बैठना अपने गुरुओं से सीखना उन से अच्छी बातें सीखना इस्लाम के बारे में बताना इस्लाम में क्या क्या ख़ूबिया हैं क्या क्या नहीं है इस्लाम में पाँच वक़्त का नमाज़ पढ़ी जाती है काबा शरीफ़ की तरफ़ रुख़ कर के नमाज़ पढ़ी जाती है और हमें इस्लाम में क्या क्या ख़ूबियां हैं जैसे ज़कात देना ग़रीबों का मदद करना ये सब हमारे अहेमद रज़ा ख़ान आला हज़रत बरैलवी बता के गए हैं और यह दीन के बारे में बताते हैं फिर हमारे गाँव पड़ोस जो भी जहाँ भी वह पहले आते थे वो बता के गए हैं और हमारे एक और होंगे मुफ़्ती हज़ारी साहब वो भी दीन के बारे में बताते हैं अच्छा सीख देते हैं अपने गुरुओं से कैसे सीखना चाहिए